हेलो जी गुड आफ्टरनून मैम मेरी क्या यह रेस्टुरेंट में बात हो रही है जी मैम मुझे न एक आलू पराँठा और एक मटन ग्रेवी और एक ऑमलेट चाहिए था तो क्या आपके होटल में यह मिल जाएगा तो इन तीनों की प्राइज क्या है आप मुझे बता सकती अच्छा

औम्लेट मैम औम्लेट कुछ ज़्यादा महँगा नहीं लग रहा है क्योंकि

अच्छा हाँ हाँ ठीक है पर थोड़ा मैंने कहा थोड़ा कम ज़्यादा कर लेते तो अच्छा अच्छा हाँ ठीक है मैम ओके हमको सदर में चाहिए था हमको शाम के टाइम में चाहिए था सिंगेल सिंगल ही चाहिए जी नहीं नहीं नहीं पर इसमें मैंने खा कुछ डिस्काउंट हो जाता तो अच्छा रहता हाँ अच्छा विंटर सीज़न में कुछ है नहीं क्या स्पेशल अच्छा अच्छा हाँ ठीक है देखते हैं अगर इस बार अगर आपके इसका पसंद आए तो फिर हम रेगुलर आपके यहाँ से ही ऑर्डर करते जाएँगे तो उसपे डिस्काउंट देते जाओगे ना जी जी ठीक है ओके थैंक यू